एमावखौ देयो जोङो थालिर बिलाइ होनानै खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ दंफां राखेब लोखोना बिलाइ होनानै देयो दिनाव जोङो दुइ केजि देगोर नानै एखामब्ला समाव पास केजि देनाङो एखमब्ला एखमब्ला आं बेनिफ्राय पास केजि निफ्राय सय सात केजि देलाङो बेहाय दसथा बार'था एमाव फुननांगौ उलथां फालथां बेलथाइ बेलथाइ एमाव फुनना होनांगौ गोखै जायैनि आगोरसिथा होयो गोसा ओंखारनायनि सोरबा होयो सोरबा होआ आगोरसिथा होयो बेखौ आगोरसिथा होनायखौ मोनलोङोब्ला बिखा खामब्लावग्रा जायो बे आगोसिथा होनायखौ मोनलों फ्लाङोब्ला बेखौ देनानै ओंखायनो खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ दंफां राखेब थालिर बिलाय लोखोना बिलाइ होनानै देयो बेजोंनो एमाव जुमाय जुमाय संनानै फुनो बेखौनो जुमाय पास केजिआव सय सात बटल ओंखारो बिदै लोङाब्ला बिदै लोङोब्ला तिन सारि बटल एखमब्ला दुइ बटल ओंखारो जौआ बेखौनो फाननानै बेखौनो फाननानै जायो जोङो बेजोंनो एंखुर बायफिनो अफ्रिखौबो अफ्रिखौबो एखमब्ला समाव फानहरो अमा गैयाब्ला अफ्रिखौ फाननानै अफ्रिया पास थाखा केजि फानहरो अमा गैयाब्ला फानहरबाय अमा दङब्ला होबाय बिदिनो बेखौनो देनानै फाननानै जायो जों